हमरा सिनेमा देखय मे बड नीक लागैया लेकिन अखन जे एहन तरहक सिनेमा आब अछि से ओतेक नीक नहि लागैया हमरा पुरनका सिनेमा बड नीक लागैया देखयमे आ ओहि समयमे जे पारिवारिक फिल्म बनैत रहै सिनेमा बनैत रहै समाजिक सिनेमा बनैत रहै सेहन आय काल्हि नहि बनैया आय काल्हि जे बनैय तऽ परिवारक सभ जनक साथ बैठिक देखबाक नही नीक लागैय पहिनुक सिनेमा पुरनका सिनेमा एतय नीक लागै रहै अछि जे अखनियो देखय मे मोन करत की जे देखते जाइ रोज एकटक देखयके मोन करय लेकिन ओतय तऽ आब समयो नहि अछि हमरा नीक लागैया बेसी समाजिक कोनो समाजिक जाहि मे सन्देश हो कि जकर कोनो मैसेज मिलय कोनो अहाँके ज्ञान प्राप्त हुए ओहि तरहक सिनेमा पहिने खूब बनैत रहय आब जे छै आब जे बनत बेसी मार धार खत कहत एकरा की एक्शन सिनेमा छियै एक्शन की रहतै ओ तऽ सभ जानै छै ओतऽ कैमराके कमाल होइ छै कैमरे पर सभ एक्शन आ से जे बाल बच्चा ओ देखके बिगड़ैया ओहो करय लागैया एक्शन आब ओ एक्शन ओ तऽ बुझै नहि अछि की जे ओ तऽ सिनेमा अछि ओ तऽ टेक्नीक अछि जे अहाँके तकनीकी आविष्कारके एतेक कमाल अछि ओहो करय लागै अछि ओहि समयके हीरोइन सभ कते नीक रहै कोनो ओकरा सभके मेकअपोके जरूरत नहि होइ जेना मधुबाला वैजयंती माला एहिसभके जे अहाँके नाचो गाना होइत रहै से एतय नीक लागै रहै अखनुका जे नीको वला आओत पुरनकाके खराबो वला जे बुझू पुरनेके बढ़िऑं अखन आब ढेरीक हीरोइनयो आबि गेल यऽ से आइ काल्हिके फिल्ममे एतेक अश्लीलता बढ़ि गेल यऽ बाल बच्चाक सङ्ग देखैक लायक नहि होइया सिनेमा से ऐना नहि होयबाके चाही ओहो सभके एकटा अपन जिम्मेदारी बुझैयक चाही मनोरन्जन केना होइके चाही हमर तऽ प्रिय गायक अछि सभदिनके मोहम्मद रफी आओर ओना तऽ सभके गीत हमरा बड नीक लागैया लता मंगेशकर मुकेश किशोर कुमार ओकर बाद आओर एक पुरानी गायिका रहै गाबैत रहै सलमा आगा ओकरो गीत हमरा बड नीक लागैया लेकिन हमर सभदिनके पसन्दीदा रहि गेल मोहम्मद रफी ओना तऽ हमरा हिमेशो रेशमियाक गीत बहुत नीक लागैया हिमेश रेशमिया गाबैया तऽ बहुत एकदम बुझू जे अपना मोनसँ गाबैया जेकरा कहूँ सुनब तऽ बड नील लागत लेकिन अखनियो रुचैया तऽ पुरनके गीत रुचैया